औ हेल' नोंथां नोंथां आङो औ औ खोनायाखै माने आं क'क्राझाराव थांनो नागेरदोंमोन नालाय नोंसिनि जायगायाव आरो दाथ' मोजाङै दंना नोंथां औ ओमफ्राय हरैजाय क'क्राझाराव नोंसिनियाव माबायदि ओरैनो गारि घरा थासारिफ्रा औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ बासजोंनो थांनांगोन आं थांबा ओमफ्राय औ ओमफ्राय दा नोंसिनि थिंजायनिफ्राय जेबोथ' बिदिनो थासारिफ्राथ' मोजां ना थांजायो जेनेबा नरमेल ना

ओरैनो दा औ ओमफ्राय दा मा खालाम खालामो दालाय

खामानिया बिनो एसे गोबाव जाथारबायमोन नालाय बेरायग्लांहैनो होननानै जेनेबा माबायदि थासारिया बेखौ एसे सोंहरनाय जादों आरो नोंनाव गोबावसै नालाय थाङैया रावबोथ' थांफानाय नङा आं हारसिङै थांगोन आरो

औ औ दा बासाथ' मोजांखाना औ औ बासजोंनो आङो गाबोन सानसे समफोर गाखोनो सानदोंमोन आरो औ दा नोंनि सयसआवथ' बासजोंनो थांनाया मोजां ना बासानो मोजां औ औ दे होनबालाय आंबो बासजोंनो ट्राइ खालामनोसै ना दे होनबा दोनथ'नोसैना औ औ दे